हलो हलो हा केरु जी मां मिस्टर पंकज पियो ॻाल्हायां जी जी जी जी

जी जी जी मूं वटि टू व्हीलर में हा जी मूं वटि व्हीलर में बाइक बि अथव ऐं स्कूटी मन जीअं एक्टिवा हुजे थी जुपिटर हुजे थी हूअ बि अथव त तव्हांखे छा खपे अच्छा एक्टिवा हा त मूं वट एक्टिवा जा घणा मॉडल तव भई तांखे कहिड़ो खपे त जीअं मूं वटि हीअंर ॾिसो न त मुंजियूं सभु एक्टिवाऊं नयूं ई अथव हीअंर ई मन परचेज़ कयूं आहिनि थोेरे ई टाइम में ऐं सभिनी जो मां सर्विस बि सुठी कराए रखंदो आहियां त हिनजो तव्हांखे पहरियों मूंखे हिक तव्हांजो रेंट थींदो भई डेली जो जेतिरा चोवीह कलाकनि जो ऐं हिक ॿियो तव्हांखे डिपोज़िट मूंखे ॾियणी पवंदी

अच्छा हफ़्ते लाइ न हा त उहो भले तव्हांखे केतिरो बि टाइम खपे थो पर तव्हांखे हिक मुंहिंजी रक़म आहे जीअं वीह हज़ार त हूअ तव्हांखे मूंखे डिपॉजिट करायणा पवंदा ऐं डेली जो मुंहिंजो रेंट जेको आहे उहो ॿारह सौ अथव हा ऐं हुनमें बि मां तव्हांखे भई कंडीशन तव्हां ॾिसी वठिजो गाॾी जी नयी अथव हिनमें बि पेट्रोल ॾाढी घटि थी पियेव छो जो नयी कंडीशन में आहे गाॾी सॼी ऐं मां तव्हांखे हिक लीटर जेतिरो पेट्रोल पहिरियों भराए ॾींदोमाव भई तव्हांखे कम किथे वञिणो हुजे परिते परिते पर तेॾी महिल जॾहिं तव्हां मूंखे रिटर्न कयो थी त तव्हांखे मूंखे एतिरो ई पेट्रोल वापिसि ॾियणो पवंदव हा पर सर मुंजी गाॾियूं बि सॼियूं मन नयूं अथव ऐं भई तव्हांजो जेको पहरियो खां ई पेट्रोल पवंदो उहो थोरो घटि पवंदव तव्हांखे ऐं तव्हांखे ॻाल्हाइण में बि मजा ईंदव ॾिसंदव की भई गाॾीअ जी मस्तु सर्विस कयल आहे सॼी भले तव्हां अची करे वीडियो कढी वञिजो वीडियो तव्हांखे पटरियों कढिणो पवंदव ऐं हा

हलो हू पोइ तव्हां अचो त पाण मिली करे तव्हां ॾिसी वठो गाॾीअ जी कंडीशन पोइ पाण उहो ॻाल्हायूं था हा तव्हांखे ड्राक हा हा तव्हांखे ड्राक्यू जी जी जी मां हिकिड़ो हेलमेट प्रोवाइड कंदोमाव गाॾीअ जो पी ओ सी कयल अथव मुंहिंजी ऐं ड्रॉक्यूमेंट सभु तव्हांखे मिलंदव भई तव्हांखे किथे बि कुझु तकलीफ़ न अचे अॻियां हली अच्छा तव्हांखे हिक हेलमेट जी वधीक रिक्वायरमेंट आहे

ठीक आहे हलो मां तव्हांखे हिक ॿियो हेलमेट प्रोवाइड करे छॾींदोमाव ठीकु आहे पोइ तव्हां कॾ जी जी जी ठीकु आहे हलो मां तव्हांखे हीअंर फ़ोन ते ई रेट रेट बि तव्हांखे थोरो करे थो ॾियांव जीअं मुंहिंजो हूअं त डेली ॿ हो जो ॿारहं सौ रेट आहे पर पाण सिंधी आहियूं भावर ई आहियूं हिक ॿिए जा त तव्हां मूंखे यारहं सौ करे ॾिजो बसि तव्हां बि राज़ी मां बि राज़ी ओके हा तव्हां जी जी तव्हां अचो भले गाॾी ॾिसो आराम सां ॿ मूं वटि इलाही मॉडल अथव त जंहिंखे जेको वणे उहो पसंदि कजो भले वीडियो कढिजो ऐं मां तेसि ताईं ड्रॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट तयार रखंदुसि ठीकु आहे